जायते लोक म्हणटा ह्या जायते बायलां अशें दिसून येला की जशें आमची बायलाची वय वाडटा आनीक ह्या चडशे लोक म्हणटा की जेन्ना एक बायलेक भुरगें जाले उपरांत तांचे केंस झडपाक लागता म्हणून हे खरे कारण म्हाजे पसून पयलीं पळयलें जाल्यार केंस खूब लांब आशिल्ले दाट आशिल्ले आनी पळोवपाक एकदम बरें दिसताले पूण भुरगें जाले उपरांत हांवें नोटीस केला की सवकास सवकास करून थोडे थोडे करून ते झड झडत आसात अजुनूय झडटाले आतां कितें जाले ते झडटा झडटा म्हणून पळोवन ओगी बसप सारके जावचें ना हें चितून हांवें थोडे शोध करपाक पळयले म्हणजे कितें उपयोग उपाय आसा ते झडटा ते केंस थांबोवपाक लागून किदें करचे पडटलें तर निर्णय घेवपाक खूब कठीण आशिल्ले तर हांवें खूब म्हजे फ्रेंड्स आशिल्लीं तांकां विचारले तेणी वेगळे वेगळे उपाय सांगले पण ते सांगतना ते तेंच्यांनी सांगले की तेंच्यांनी पासून ते उपाय केल्या पूण कांय परिवर्तन असो कांय तितलो दिसूंक ना तूं पळय अशें म्हणून सो वेळ वयता तसो मागीर म्हाका याद जाली की हांवे खंय तरी सर्च करपाक जाय हें आतां सोंप्या रितीन म्हणले जाल्यार यू ट्यूबाचेर आमी कितेंय पळयता न्ही ते ताचेर हांवें पळयले ताचेर पळयले जाल्यार आनी एक खुबशे आशिल्ले प्रोडक्ट वेगवेगळे मागीर खंयचो वेंचून काडपाचो बरो असो आसतलो या म्हाका बऱ्याक पडटलो तें म्हाका मातशें कठीण जालें कठीण जावपाक लागलें खंयचो म्हणून सोदून काडूं तर ताका लागून हांवें कितें केलें टी व्हीचेर जो एड येता टी वीचेर एड येता ताचेर एक म्हाका मेळ्ळो इंदू लेखा तेल आनी ताजेर इतले बरे भशेन लांब केंस दाखयता बरे प्रमाणान ते कशें लावप कशें तें वाडटात कशे ते झडपाचे बंद जाता हे सगळे दाखयता न्ही बरें करून तर ते म्हाका मातशे आकर्शीत कशे दिसले मागीर हांवें ते पळोनूच हांवें चितलें चल हो एक आसा जो हांव ट्राय करून पळयतलें अशे चिंतून हांवें तेल हाडलें इंदू लेखा आनी जशे धर ते तेलाच्या बॉक्सान आसूं ह्या बॉक्सान पसून तांची इनस्ट्रक्शन आसता ते कशे अप्लाय करचे कशें लावचे केसांक केन्ना लावचें कशें लावचें आनी ती इंस्ट्रक्शन वाचलें उपरानूच हांवें तें लावपाक सुरवात केले तर सुरवात केली जशे जशे लावपाक जाय त्याच प्रमाणान हांव तें लायत गेलें खरें पूण पळयलें जाल्यार एक हफ्त्यानूच म्हाजे जे केंस आशिल्ले ते जशे पयली झडटाले ताच्या परस आतां आनीकूय झडटा अशें म्हाका दिसपाक लागलें तरी सुद्दां हांवें कितें केलें घडये हो नवो प्रोडक्ट आसा हांवें तो केन्ना लावूंक ना या घडे म्हाका तशें दिसता आसतले की चड झडटा अशे म्हणून चिंतून हांव ओगीच रावलें आनी तें हांव कंटिन्यू लायत रावलेंच पूण मागीर आनी थोडे दिसांनी पळयले जाल्यार खरें हांवें नोटीस केले की ना खऱ्यांनीच खुबूच पयली पेक्षा चड झडपाक लागल्या अशेच म्हाजे एक लागशिल्ले फ्रेंड आसा जशे ते म्हाका खूब क्लोज आसा आनी म्हजे विशीं तें खूब जाणा तर म्हाका ते पळयले उपरांत ताका कितें ताणे म्हाका पळयतनाच म्हणलें आगो तुजे कितें जाले केंस एकदम खूब पातळ कशें दिसता आनी सामके गेले गो तुजे केंस कितें जाले कितें जाले अशें म्हणपाक लागलें आनी खरेंच तें सांगले उपरांत म्हाका कळ्ळें आनी हांव एकदमूच भिल्ल्या भशेन हांव जाले की आ हे सांगता खरें आसतलें कित्याक ते म्हाका खूबदां नोटीस करता न्ही तें पळयता म्हाका सदांच पयलीं कशें आशिल्ले आतां कशें आसा तें ताका कळटा न्ही लागीं कोण आसता ते तर हांवूय मागीर चितपाक पडलें आनी म्हाकाय मातसो भंय कसो दिसपाक लागलो मागीर हांवें ताका सांगले हें कित्याक लागून आनी कशें पसून जाला ते हांवें ताका सांगले बरे भशेन मागीर ते म्हणपाक लागलें अशें किदेंय आसता न्ही प्रोडक्ट बी ते फक्त टी व्हीचेर एड दाखयतात आपले वस्त ती खपपाक लागून ते तशें जाताच म्हणून ना शंबर टक्के जाता अशें ना हांव पूण तें जाणाशिल्ले पूण एक उपाव केल्यार कितें बऱ्याक पडटले काय म्हण चितून तें हांवें करपाक ते हांवें निर्णय घेतलेलो मागीर एक म्हाका तकलेन येयले खरें तें सांगता ते खरेंच आसतले मागीर हांवे पडयले यू ट्यूबाचेर बी लोक अशे ते वापरतात वस्तू आनी रिव्यू घालतात रिव्यू घातले म्हणटगीर थंय बरे कांय वायट कशें किदें पूण तरी सांगतात न्ही तेचेर बेश्टे लक्ष दिवया अशें म्हणून म्हाजे चिंतप जाले मागीर हांवें तें बेश्टेच यू ट्यूबाचेर पळयले इंदू लेखा म्हणून टायप केलें आनी तांचे जे रिव्यू येता ते हांव पळयल्या पळयले जाल्यार न्ही ते हिंदू लेखाचे विशीं खुबशे जे रिव्यू येयल्या ते सगळे चडशे नॅगेटीवूच आसा पॉजिटीव चडशे ना तर मागीर म्हाका कळ्ळे की खंचोय बी प्रोडक्ट दिसलो आमकां आकर्शीत जालो ते सांगता म्हणून आमी घेवपाकूच जाय लावन पळोवपाकूच जाय अशें ना कित्याक म्हजे केंस जे पयली आशिल्ले ते आतां ताज्यानूय चड वचून वचून ते काबार जाले अशें म्हाका दिसता सो ताका लागून हांवें आनीकूय वचून खड्डे जावचे पेक्षा हो प्रोडक्ट लावपाचोच बंद केल्यार खूब बरें जातले अशें म्हणून चितून हांवें तें एकदम बंदूच केले